नमस्कार एह् पुच्छेआ गेदा ऐ कि आर्टिस्ट दी लाइफ आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट बारे जि'यां ओह्दे च तुं'दी लाइफ च केह् केह् प्रॉब्लमस तुसी दिक्खदे पे ओ अज्ज कल दी जनरेशन बिच अस दिक्खनें आं कि आर्ट एंड क्राफ्ट जेह्ड़े लोग अज्ज दे लोक ते बड़ा किश समझदे पर पैह्लें जिसलै कुसै ई पता निं कवाड़ी वाला कम्म करदे पे ऐ किश करदे निं पैसे कि'यां आन गे ओह् केह् ऐ वट अज्ज कल दी आर्ट एंड क्राफ्ट जेह्ड़े करा करदे ऐ उं'दी लाइफ च एह् प्रॉब्लम ऐ कि उं'दे आस्तै कोई स्पोर्ट निं ऐ फाइनेंशियली कोई स्पोर्ट निं ऐ कि जि'यां ओह् बच्चे क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट करने आस्तै बी पैसे दी बड़ी जरूरत ऐ आर्ट एंड क्राफ्ट करने आस्तै असें गी समान चाहिदा ऐ ते समान बिना पैसे कन्नै नेईं लभदा ते गल्ल करने आं कि प्रॉब्लमां केह्ड़ी फेस करदे इक ते पैसे दी कमी पैसे दी पैसे नेईं तां समान कि'यां लेचै समान लेचै ते हर कि'यां उ'नें गी प्रमोट करचै प्रमोट करचै ते एह् प्रॉब्लमां बड़ी फेस इ'नां लोकां गी फेस करनी पौंदी ऐ फाइनेंशियली स्ट्रांग दी गल्ल करचै फाइनेंशियली स्ट्रांग ते इ'न्ने होंदे निं ते अज्ज कल यूट्यूब ते इंस्टाग्राम ते वीडियो पाई पाइयै लोग मतलब कि प्रमोट होआ करदे आं ओह्दे कन्नै पैसे बी लब्भा करदे ऐ ते एह् चंगी गल्ल ऐ मिगी लगदा ऐ कि आर्ट एंड क्राफ्ट गी अग्गैं होर किश गौरमेंट कन्नै स्पोर्ट लब्भना चाहिदा